समयक संग मैथिली भाषामे विविध परिवर्तन देखबा लेल भेटैत अछि आइ मैथिली फेसबुक पर लिखल जा रहल अछि लोक अपन दैनिक काजमे मैथिली प्रयोग बढ़लय विवाह मुण्डन आन आन आयोजनमे मैथिलीमे सभ काज करब अभिनन्दन पत्र पठाउ मैथिलीके सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन कराउ संगहि भक्ति गीत हर क्षेत्रमे मैथिलीक प्रयोग आइ काल्हि बढ़ल अछि मोबाइल पर हम हालेमे देखलहुँ जे भागवतक सेहो मैथिलीमे अनुवाद भेल आ ओ उपलब्ध अछि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तऽ ई सभ मैथिलीक क्षेत्रमे आमूल परिवर्तन भेल अछि